जोंनि इसिंनि आगजुआनो जाबाय जोङो बेफोर बस्थुखौ साराय गिदिर थायो दो गिदिर थायो बेफोर खोसलि गिदिर थायो बेफोर जिनिसखौ जोङो हाबा हुखा बिदिनो मानसि थैनाय सारादुआव बाहायो मोनफ्रोमबो बस जानायावनो जों बे इसिंनि बुस्थुफोरखौ बाहायनो हायो हाबायाव सारादुआव आरो दै सारनाय ओंखाम दौनाय गथ' गथायनि बार्ददे बेफोरनि सायाव जोङो बेफोर आगजुखौ बाहाय जोबनो हायो दा जोङो बे आगजुफोरखौ संनाय खावनायाव बाहायो जोंनिनो बेफोरो जिनिसा जोंनि बर'नि नियम हाबायाव ओंखाम ओंख्रि संनो नांगौबा माबा मोनसे दालि संनांगौबा बे जोंनि साराय आगजु गिदिरआव सङाबा जोंहा थोया दालि सङो दालि संनायाव बाहायो लाब्रा संनायाव बाहायो आरो दो गिदिरआव ओंखाम सङो बेफोर जिनिसानो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां दा बेफोर आगजु इसिंनि आगजुआनो जोंनि बर'फोरनि हाबा खेराय सारादु बेफोरखौ जोङो बाहायो गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय गोदो जोङो हाबा खेरायाव माबायाव सङोमोन बनजों सङोमोन दा बननि कारबार गैला मदारन जुग जाबाय बोथोरा सोलायबाय दा जों गेस बाहायो गेसजोंनो दा जोङो सलियो हाबायावबाबो जों गेसावनो ओंखाम ओंख्रि दालि बेफोर जिनिसखौ जों संजोबो आमफ्राय माबायाव सारादुआवबो जोङो गेसजोंनो सङो बेफोर जिनिसानो जोंनि बर'नि कालचार जों बर'आव बे इसिं होननाय बुस्थु इसिंआनो जोंनि बर'नि जोबोत गिदित माबा आखु बे जिनिसखौ जोङो मोजाङै बाहायनानै सलिलांनांगौ सारादुआवबाबो गथ'फोरनि बारदे हाबा खेराय

बेसेबां मानसि जाजायो बेफोर केपाचिटिखौ नायनानै सङो दा जोङो दाथ' गेसआव सङो गेसाव संनानै जाहोयो बननिथ' खोथा गैला बनखौथ' बाहायलायान दासिम सलिबाय थानाय जिनिसआनो बेनो आरो आर दै सारनायखौ होन दै सारनायाव नोङो खमावबो नोङो गामिनि बुरै बुरैआ लेंजोबनांगौबा गामि दरसे लेंजोबनांगौबा ओरैनो परटि सिमा सेभेनटि ओइथ बेफोरबादि जाखायो गामियाव गामि दरसेआव आरो अबावबा अबावबा हानद्रेद

नि खमाव ओंखारखाया सोरनावबा दं सोरनावबा गैया बुरि बुरिया बेफोर बादि जाग्रा मानसिया

सङाबा जोंहा थोहोनो हाया दो गिदिराव सङाबा थोहोनो हाया खमावबो जोङो बे संनाय खावनायाव साराय गिदिरखौनो गंथाम नांगौ दो गिदिर गंथाम बेफोरबादि आरो खोरस्लि जेसेबां साराय एसेबां खोरस्लिआबो नांगौ बालथिं एरि बेफोरखौ जोङो दालि लानायाव

इसिंनि बुस्थुखौनो जोङो गामब्ला दालि राननाय बालथिंजों खोरस्लि गामब्लाजों खोरस्लि गासिबो मोनफा मोनफा सामज थाखा जोबनांगौ राननायाव आरो खेरखायावबो फ्लेट थानांगौ बेफोरनो जोंनि गासिबो इसिंनि जिनिस जों बेफोर जिनिसखौ जोंनि हाबा खेराय बा जानाय लोंनायाव राननायाव बाहायो गोबां रोखोमनि राननाय संनांगौ जाहोनांगौ थोहोनांगौ आरो दा जोङो दैख'र बाहायनाय मेसिन जों गोदोनि बायदि दैख'राव दै खावा दै खल दं खलनिफ्राय जोङो मिसिन मटर बसायनानै मेसिनजों जों कारेन्टजों कारेन्ट बाहायनानै कारेन्टजों दैखौ बोखोयो गामब्ला गिदिराव बालथिं गिदिराव दो गिदिराव जों दैखौ जगायनानै दोननो हायो बेफोरनो जादों जोंनि इसिंनि जिनिस बाहायनायनि दोननाय सोमोन्दो जि सुनो हायो जि सुनायावबो जोङो बाहायो दुगैनायावबो जों बाहायो आरो माबा मोनसे नाफोर इरिफोर लायनानै दोनफैथ'नायावबो जोङो दो गिदिरखौ बाहायो बालथिंखौबो जोङो ना दोननायावबो बाहायो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोङो बेफोर जिनसखौ बाहायनो गोनां जायो जोंनि बर'नि बा मोनफ्रोमबो जाथियानो बाहायो बेफोर बुस्थुखौ इसिंनि बुस्थु गासिबो थुरसि लथा साराय दो दोख्लायानो इसिंनि बुस्थु बेनो जोंनि कलचारनिबो थांबाय कलचारनि नियम बायदि बेफोर जिनिस बाहायनायानो जोंनि इसिंनि दुगैनाय लोबनाय जि सुनाय खिनाय हासुनाय गासिबो खामानियावनो जोङो बाहायनाय जायो